डोगरी कन्नै इन्फूलेंस करदी ऐ मतलब साढ़े कल्चर गी ते की जेह्ड़ी डोगरी ऐ साढ़े कल्चर साढ़े रीति रवाज़ साढ़े जेह्ड़े ते चलो अज्जकल लोग जादै हिंदी आह्ली साईड प्रेफर करदे न लेकिन जेह्ड़ी डोगरी ऐ मात्तरभाशा ऐ एह् ही बोलदे न अज्ज बी गांव च विलेज़ च मतलब ग्राएं च अपने भैन भ्राएं कन्नै अस डोगरी गै बोलने हेन्ने आं लेकिन बड़े हारे बच्चे न की जेह्ड़े ते जेह्ड़े डोगरी नेईं बोलदे न हिंदी बोलदे न ते इस करियै गै मतलब कि डोगरी बोलनी चाहिदी ऐ ते साढ़े कल्चर इन्फूलेंस करदे के साढ़े समझी लेओ कि जियां कोई ब्याह् होंदा ऐ कोई कारज़ होंदा घर ते लोक गाने गांदे न डोगरी चें गै गांदे न अपनियां जेह्ड़ियां घरां दियां औरतां होंदियां न ओह् सारियां डोगरी च गाने गांदियां न ते सब कुछ डोगरी च होंदा ऐ सबकुछ साढ़े अपने मतलब की डोगरी चें रवाज़ होंदा ऐ जेल्लै साढ़े ब्याह् जाओ ना ते जेह्ड़े उत्थें ब्याह् आए दे होंदे न गाने गा दे होंदे न ते उत्थुं लग्गी जंदा पता कि एह् डोगरें दे घर न डोगरें दे ब्याह् न होर साढ़ा कल्चर एह् ऐ की साढ़े कल्चर च डोगरी गै डोगरी साढ़े कल्चर च कोई फंक्शन जां ब्याह् होग कोई प्रोग्राम होन सब डोगरी भाशा गै चलदी ऐ सब डोगरी च गै चलदा ऐ अगर कोई रीति रवाज़ कोई गाने होन जां औरतां कुड़ियां गाने गांदियां न ते ओह्बी सब गाने गांदियां न जिस बेल्लै लोकें दे ब्याह् जुड़े दे होंदे ऐ उंदे घर हफ्ता इक्क पैह्लें उंदे घर लोक गीत गांदे न ओह्बी सारे डोगरी चें गै गांदे न होर अपना एह् ऐ की सानूं दिक्खियै लोग इंया दिखदे न कि जियां बाहरा कोई बिहारी लोक आंदे न उंदे कपड़े उंदे बोलन चालन च उंदे रैह्न सैह्न च दिक्खी मतलब ओह् बाहर दे बंदे बिहारी न जियां यूपी दे जां एमपी दे इंया साढ़े डोगरें दे अपने जेह्ड़े पराने बजुर्ग न उनें पजामें कुरते पाए दे होंदे डोगरी भाशा होंदी उंदी ते उत्थुं बंदा दिक्खी सकदा कि एह् डोगरे न हून सानूं पंछानना होग ते सानूं दिक्खियै पता चली जाह्ग ते सानूं दिक्खिै ते पता चलदा नी कि अज्जकल लोग पजामा कुर्ता घट्ट करी गेदे न पाना ते अगर साढ़े कन्नै गल्लां करङन सानूं बलाङन चलाङन ते उनेंगी दिक्खियै सानूं इक्क मिंट च पता चली जाना कि डोगरी न जां जम्मू दे न होर बाकी जम्मू दे गै न सारे डोगरी न ते बाकी आईडेंटिटी एह् होंदी ऐ की साढ़ी डोगरी की जेह्ड़े डोगरी बंदे होंदे ना डोगरे इक्क दूऐ कन्नै बनदे बड़े न मतलब इक्क बंदा डोगरी ते दूआ बंदा हिंदी चे बी गल्ल करी जा ना ते अपना बंदा पंछानी ओड़दा कि ऐ एह् डोगरी ऐ पर बोल्ला दा हिंदी ऐ ते कन्नै डोगरी भाशा इन्नी मिट्ठी बोल्ली ऐ साढ़ी